हा असांजे हिते घणेई सुठा मंदिर ठहियलु आहिनि जंहिंमें ॾाढियूं पुराणियूं ॾाढी ॾाढा ॾाढा सालनि पुरानी मूर्तियूं ठहियल आहिनि असां नंढा हूंदा हुआसीं तेंमल्हि खां ई उन मंदिर में वेंदा आहियूं उहो मंदिर अञा ताईं बि उअंई और उन खां सुठा ठाही विया आहिनि पहिरें खां बि और उन मंदिरनि में अॼु बि असांजा सिंधी वार तोहार बड़ी धूम धाम सां सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि असां बचपन खां ही उते वेंदा हुआसीं अञा बि वेंदा आहियूं हा हिते शिल्प सेक्टर सुठियूं मूर्तियूं अञा बि विकसितु आहिनि